हैलो नमस्कार

कहाँ कहाँ घुमोंगे जयपुर में हाँ मैडम कम से कम पंद्रह हजार रुपये लगेंगे मेरे पास सात सीटर टवेरा है और पंद्रह सीटर बस है पच्चीस सीटर बस है सत्ताईस सीटर बस है ट्रैवेलर है है मैडम हाँ ए सी है ए सी चलाओगे तो आप बीस हजार रुपये लग जाएंगे नॉन ए सी पंद्रह रुपये लगेंगे हाँ मैडम कर सकते हैं हम वो तो आप के अमाउंट बढ़ जाएगा तीस हजार रुपये हो जाएगा मैडम हाँ मैडम गाड़ी चली जाएगी तो आपको टैक्सी और कार करने की ज़रूरत नहीं रहेगी है ना और रहना और खाने की हाँ रहने और खाने की व्यवस्था तो हम कर ही देंगे है ना मैडम यह सारी चीज़ मिला के तीस हजार रुपये हो जाएगा मैडम आपका हाँ तीस हजार हो जाएगा नहीं मिलेगी मैडम जहाँ आप को घुमाएंगे जहाँ नाइट हो जाएगा वहाँ आपका नाइट करवा देंगे जैसे आप गलता जी गए महल से घूम कर हवा महल से घूम के जल महल से घूम गलता जी गए और गलता जी में नाइट हो गई तो आप को वहीं हॉटल करवा देंगे उस उस के बाद दूसरे दिन अपने वहीं से अपना टूर जो है

आप मुझे एडवांस पेमेंट कर दो मैडम है ना तो आपको बुक कर देते हैं हम और आपका एड्रेस बता दो तो सुबह गाड़ी भेज देंगे तो कहाँ भेजना है आपका एड्रेस बात दो तो सुबह ही गाड़ी भेज देंगे ठीक है सुबह सात बजे मैडम आपका एड्रेस भेज दो सुबह सात बजे हम गाड़ी ले कर ड्राइवर को भेज देंगे हम जी बोलो हाँ परिहार नगर जी झांसीपुर रोड ठीक है दस नंबर गली परिहार नगर अस्सी फुट रोड ठीक है ओके मैडम कल सुबह आप सात बजे तैयार रहना ठीक है जी धन्यवाद आपका